مجھے لگتا ہے کہ ہائی کرنا اکثر لوگوں کو پسند ہے کیوں کہ ہائیک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں خوشی دیتی ہے عام طور پر ہائیک کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ یا تو غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے یا پھر طلوع آفتاب کے وقت ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ غروب آفتاب کے وقت کا یا طلوع آفتاب کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اس وقت اپنی ہائیک کیا کرتے ہیں جب میں ایک بار کی بات ہے میں اپنی ہائیک کے لیے کوشش کر رہا تھا وہ وقت غروب آفتاب کا وقت تھا کیوں کہ میں صبح کے وقت نہیں اٹھ پایا تھا تو سائق کی وجہ سے میرا جسم اور میرا فٹنس بہت آسانی کے ساتھ اور چستی پھرتی کے ساتھ میرا جسم کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہائک کرنا مجھے بہت پسند ہے بچپن ہی سے کیوں کہ ہائیک کرنے سے میری جسمانی توازن برقرار رہتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جیسے کہ میرا ذہن اور میرا دل و دماغ اور اس کے علاوہ جو میرے جسم کے اعضا ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں کیوں کہ اگر وہ سب تندرست ہو ہوں گے تبھی ہماری اور ہمارا جسم کا کوئی کام کوئی جسم کا کوئی کام کر سکے گا یا کوئی تعلیم کے اوپر بہتری کر سکے گا اس کے لیے ہم لوگوں کو ہائی کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے ہم لوگ غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے وقت ہائی کرنا پسند کرتے ہیں